अॼु कल्ह जी जेकी डिजिटल टैकनोलोजी अची वई आहे हुन में जामु ई बदिलाव अची रहियो आहे पहिरियों छा थीन्दो हुयो कंहिं वटि बि फ़ोनियूं न हूंदी अॼु कल्ह ॾिसंदा त सभिनी वटि फ़ोन आहे ई आहे त हाणे जेॾीमहिल बि जंहिंजी यादि ईंदी आहे त असां हुन खे फ़ोन करे सघंदा आहियूं ऐं रिश्ता बि चङी तरह निभी सघंदा आहिनि क्यूंकि पहिरियों जीअं हूंदो हुयो सालनि जा साल कंहिंखे फोन न लॻंदो हुयो ऐं पहिरियों जामु ई टाइम लॻंदो हुयो ॿाहिरां वारा जेका बि शहर हूंदा आहिनि उन्हनि सां फोन लॻण में जामु ई टाइम लॻंदो हुयो ऐं जेकी चिठी हूंदी उहा बि जामु ई टाइम लॻाईंदी हुई हिन करे हाणे जेकी टैक्नोलोजी अची रही आहे उन में जामु ई बदिलाव आहे हिन करे माण्हू पांहिंजो रिश्तो चङी तरह निभाए थो सघे ऐं पाण ई सभिनि सां ॻाल्हाए बि थो सघे अगरि हो दूरु आहे ॿाहिरि आहे आउट ऑफ इंडिया आहे त उहो कीअं बि ॻाल्हाए सघे थो ऐं अॼु कल्ह जी जेकियूं वॾी वॾी कपंनीयूं आहिनि उन में बि जामु ही कुझु सभु डिजीटल ई थो यूस थिए ऐं हाणे जेका पैसा आहिनि हुअ बि असां डिजीटली कंहिंखे बि केॾी महिल बि मोकिले सघंदा आहियूं अगरि कंहिंखे अर्जंट में पैसा खपनि उन्हनि वटि कैश न आहे त असां उहे ट्रानज़ैक्शन जेकी बि हूंदी आहे असां डिजीटली करे छॾींदा आहियूं